हाँ ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे लोग जाते हैं जैसे हुआ गंगा सागर केदारनाथ बद्रीनाथ और आपका उज्जैन हो गया महाकालेश्वर मंदिर ये आपका वैष्णो देवी हो गया जम्मू कश्मीर में बालासर हो गया बजरंगवली तो ये सब सारे प्रमुख तीर्थ स्थल शिर्डी वाले साई बाबा हो गए ऐसी ही हमारे बहुत सारे मतलब तीर्थ स्थल हैं जोकि वहाँ कि लोकप्रियता और लोगों का आस्था भाव जुड़ा हुआ है इन सब जगहों से तो ऐसे में हमारी परंपरा हमारी संस्कृति हमारा धर्म जो है वो भी सारी चीज़ें जरूरी हैं और आपके लिए जैसे बता दें हम हमारे यहाँ त्योहारों में होता है जैसे दीपावली होली शिवरात्रि और बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं कि जो होता है जैसे दीपावली मनाया जाता है दीपावली क्यों मनाया जाता है दीपावली इसलिए मनाया जाता है कि सीयावर रामचंद्र जी महाराज जी ने क्या है कि भगवान जब चौदह वर्ष वनवास करने के बाद माता सीता का हरण वरन के बाद जब रावण बध करके लौटे थे अयोध्या आ रहे थे उस समय क्या है कि दीपावली को वहाँ पे लोग काफ़ी उत्साहित और उत्साहपूर्वक उनका मतलब स्वागत के लिए बहुत सारे दीप जलाएं उनका मतलब स्वागत के लिए बहुत उत्साहित थे सारे लोग आयोध्यावासी हर एक जीव तो वहाँ पे तभी से ये क्या है उसी दिन से हमारा ये क्या है कि दीपावली पर्व मनाया जाता है जो भाई भाई प्रेमचारे का एक संकेत भी है और ये दीपावली का त्योहार काफ़ी मतलब अभी बच्चों में उत्कर्ष का हर एक मतलब लोग जो दीपावली है ये दिलों का मिलन होता है सब चीज मतलब हर एक लोग अटैच होते हैं काफ़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं मिठाइयाँ बनाए जाते हैं लाई गट्टे पटाखे भी फोड़े जाते हैं ऐसे सारे चीज़ें हैं दीपावली पे आपका जैसे हो गया होली होली का का त्योहार भी मनाया जाता है उनका होली में क्या है कि होली में एक हिरण्यकश्यप नाम का एक मतलब दैत्य था तो उसके बेटे का नाम था प्रह्लाद तो प्रह्लाद क्या है कि वो धर्म के मार्ग पे चलता था और तो अपने मतलब हिरण्यकश्यप जो जो था उसको बातों को नहीं मानता था तो ऐसे ही इन सब की कहानियाँ हैं तो क्या हुआ था कि जो प्रह्लाद है तो उसकी बुआ उसको गोद में लेके बैठी थी तो क्या हो गया आग जलाया गया होलिका में दहन के रूप में तो जो है उसकी बुआ खत्म हो गई लेकिन वो प्रह्लाद बच गए तभी से मतलब ये हमारा एक होली होली के त्योहार के त्योहार के रूप में मनाया जाता है होली हमारा रंगों का त्योहार होता है इसमें क्या है कि एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं रंग लगाते हैं तिलक लगाते हैं अबीर अबीर लगते हैं अबीर लगा के मिलते जुलते हैं रंग खेलते हैं बच्चे पिचकारियाँ लेके घूमते हैं घर में मीठा उठा बनता है गुजिया वुजिया सब एक दूसरे के घर पे मिलने जाते हैं जो कि भाईचारे के रूप में लिया जाता है ऐसे ही होली का त्योहार ही भाईचारे प्रेम का संकेत है